شان ٹریلر سے بات ہو رہی ہے جی جی جی جی جی کیا نام ہے آپ کا کاظم اچھا اچھا یہ مجھے جاننا تھا کہ میں آگرہ جانا چاہتا ہوں چوبیس تاریخ کو تو مجھے آپ کے یہاں سے ایک گاڑی چاہیے تھی چوبیس اگست کو جی شام کے وقت میں آپ بھیج دیجئے اوکھلا ہیڈ کے پاس جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں اکیلا ہی رہوں گا جی آگرہ جانا ہے اور دوسرے دن جو ہے یعنی کہ پچیس اگست کو وہاں سے واپسی ہے پھر

اچھا اچھا ٹھیک ہے کرایہ وغیرہ کیا ہے حساب کتاب اچھا ٹھیک ہے جی ہاں میں اکیلا ہی رہوں گا چوبیس اگست کو جانا ہے اور پچیس اگست کو وہاں سے واپسی ہو جائے گی پھر جی ہاں کنڈیشن وغیرہ آپ کی گاڑی کی ٹھیک ہے نا اچھا اچھا چلئے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے آپ اس کو بک کر لیجئے گا ہے نا ٹھیک ہے